पेंटिंग हम बना के रखे हुए हैं मतलब इतना अच्छा से संभाल कर रखे हुए हैं की दू सुत्ती बनाएँ हुए हैं मतलब सुग्गार का पिक्चर है तो उसको मतलब सोचे कैसे रखेंगे तो शीशा में भरा के रखे हुए हैं इतना अच्छा से जो खराब ना हो मतलब यादगार रहेगा कि इतना हम यह पेंटिंग हम बनाएँ बहुत अच्छा हुआ इसलिए बना के मतलब शीशा में भरा के रखे हुए हैं जो आते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छा मतलब बनाई हुई है